अॼु कल्ह अॼु जे ज़माने में भारत जे साम्हूं हिक सभिनि खां वॾी चुनौती आहे हिकु त जनसंख्या ऐं ॿियो उनखां पोइ आहे प्रदू प्रदूषण जनसंख्या अॼु अॼु जे ज़माने में भारत में सभिनि खां वधीक आहे जंहिंजे करे माण्हुनि खे कम नथा मिलनि ऐं हिक हिक नंढी नंढी जॻहि में मां हिक हिक नंढी नंढी खोलियुनि में माण्हू ॾह ॾह माण्हू खोली में रहनि था जंहिंजे करे उन्हनि खे रहण जी बि तकलीफ़ थिए थी ऐं अगरि रह अगरि घरु वॾो वठणु वञनि था त कंस्ट्रकशन बि वधे थो ऐं उनखां पोइ जेकी रोज़गारी आहे उहा बि घटि थी वई आहे छो जो माण्हू वधी विया आहिनि ऐं कंस्ट्र्क्शन बि वधी माण्हू वधण जे करे कंस्ट्रक्शन वधी वियो आहे कंस्ट्रक्शन वधण जे करे पॉल्युशन थिए थो जंहिंजे करे असांजी तबियत बि ख़राबु थी रहे ऐं उ उनजे करे अॼु कल्ह ट्रेफ़िक ट्रेफ़िक जो बि हिकु वॾी हिकु इश्यु थी वियो प्रॉब्लेम थी वियो आहे जंहिंजे करे असांखे रोज़ु असां माण्हुनि खे बीमारियूं वधीक जाॻनि थियूं ऐं उन इनजे करे अगरि बीमारियूं जाॻनि थियूं त माण्हू केरु दवाउनि दवाउनि जे लाइ हे खपनि पैसा नथा हे हे निपजी सघनि इनजे करे पोइ हिकु मां चवां थी हिक जेकी जनसंख्या ऐं प्रदूषण आहे वधीक चुनौतियूं आहिनि भारत साम्हूं जेके असांजे असांखे उनजे बारे में सोचणु खपे ताकी असां पंहिंजे देश खे कीअं अॻिते वधायूं उनखे सुठे नमूने डेवलॉपड कयूं असांजी अने जेकी कंट्री आहे डेवलॉपिंग कंट्री आहे असां उनखे डेवल्प्ड कीअं कयूं अॻिते कीअं जीअं बाहे ॿाहिरि जा देश कीअं अॻिते वधी चुकिया आहिनि तीअं असां पंहिंजे देश खे कीअं अॻिते वधायूं हुनजे बारे में असांखे सोचणु खपे ऐं प्रयास करणु खपे